औ हो ओय आं माबानिफ्राय हरदों आङो माबा नारें खमला नोंसोरनिआव भुटाननि नारें खमला मोनो नो बेसे बेसे दाम लायो फुनसेयाव बेखौ सोंहरनो होन्ना हरदों आङो एह अबेनिफ्राय औ भुटान अह

औ बेसे फुनसेयाव औ औ औ गिदिरा दामा बुरजा गोलैगोन नामा फुनसेयाव बुरजा गोलैगोन होनबा औ गोदै दङ गोदै दङ होननाय खोनादों बेखायनोथ' लायनो थांहांदों आङो जोंनिआ माबायाव आसाम बारनानै दामा बांसिन भुटाननि नारेंआ बेखायनो दा लायनो होन्नानै नोंनाव सोंहरदां औ गुदुं नोंखो लोगो हमनानै लायगोन लांफागोन नोंखौ औ दे दे दे थांबाय दं आं होमबा ओम